हेलो हेलो सर सर मुझे ट्रैवल के लिए मैं यह जो मैंने फ़ोन लगाया है ट्रैवल के लिए लगाया है लगाया है तो आप ट्रैवल एजेन्सी से एजेन्सी से बोल रहे हो जी सर मुझे लगभग हम तीस लोगों के लिए एक टूर बुक करना है तो आप बता दीजिए उसमें कितना एमाउन्ट वग़ैरह लगेगा और हाँ हूँ अच्छा सर तो यह मतलब किस किस जगह का होगा मतलब कितनी जगह का होगा सिर्फ एक ही जगह का होगा या इसके साथ में जो है बाकी जगह और घुमाएँगे जी अच्छा तो सर जैसे मेरे साथ में तीस लोग हैं आप थोड़ा कम रेट कम कर सकते हैं सर पच्चीस सौ रुपये काफी ज़्यादा हो जाता है हाँ सर तो कुछ कम कर दीजिए आप हुँ हुँ जी मतलब एक अच्छा तो आप एक जगह और ले जाओगे जिसका मतलब सर देखिए ना अगर कुछ परसेन्ट कम हो पा रहा है तो अच्छा नहीं हो पाएगा जी चलिए थैन्क यू एक जगह पक्का घुमाओगे ना आप मतलब जो एक्स्ट्रा में एक जगह होती है वह जी जी थैन्क यू ओ के